जी हाँ हम वर्तमान रुझानों से जुड़े रहने के लिए हम विभिन्न प्रकार के में भाग लेते हैं जैसे कि शादी हुई शादियों में भाग लेते हैं और प्रोग्राम हुए जैसेकि कला संगीत इनमें भी भाग लेते हैं तो वहाँ पर जो फोटोग्राफी होती है वह बहुत ही अच्छी होती है उनमें हम अच्छी तरीक़ा से भाग लेते हैं क्योंकि फोटोग्राफी अपने जीवन का एक ऐसा मानचित्र है जो की हम आगे चल कर के देख सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं कि हम पहले यह थे अब ये हैं फोटोग्राफी एक ऐसी वस्तु है जिसको हम एक कागज के रूप में रख सकते हैं जिससे हमारी कुछ अध्यात्मिक मतलब मन से सम्बंधित कुछ बातें जुड़ी होती हैं और दिल से जुड़ी होती हैं जैसे कि अपने फ़ोटो अपने बच्चों के फ़ोटो अपने पूरे परिवार के फ़ोटो और शादियों के फ़ोटो अपने घर में जो भी प्रोग्राम होते हैं उन सभी के फ़ोटो तो हमें वो बहुत अच्छे लगतें हैं इनमें सभी प्रदर्सियों में हम बड़ी सिक्कत से भाग लेते हैं और हमें आगे ऐसे ही फ़ोटोग्राफ़ों में फ़ोटो खिचाना बहुत पसंद है